ہمارے ہماری اردو زبان بہت اچھی زبان ہے ہمارے بچوں کو جہاں تک ہو سکے اردو زبان پڑھانا بہت ضروری ہے بچوں اور جتنے بھی ہو سکے مدرسے میں بچوں کو کا داخلہ کروا کر کے بچوں کو زبان پڑھ اردو زبان پڑھنے کی بہت ہی کوشش کریں ہمارے معاشرے میں یہ بہت یہ ہو رہا ہے کہ بچے ہندی کی طرف بھاگ رہے ہیں اور ماں باپ اردو کی طرف نہیں بھیج رہے ہیں تو ہو سکے جتنے بھی ہیں اپنے بچوں کو اردو زبان ضرور سکھائیں اور بچوں سے ضرور پڑھوائیں اور ہر مدرسوں ہر جگہ ٹیوشن وغیرہ جتنے بھی ہیں سب اپنے بچے کو ضرور بھیجیں اور بچوں سے اردو زبان پڑھائیں اپنے معاشرے کے لوگ ہندی انگلش میں زیادہ تر دھیان دیتے ہیں لیکن اردو میں کسی ماں باپ سے نہیں یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اردو لائن میں دیں آگے سے آگے اپنے اپنے بچوں کو اردو زبان ضرور پڑھائیں اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ اردو زبان کی ای کریں ضروری سے ضروری اردو زبان پڑھائیں اپنے بچوں جتنے ہیں مدرسوں میں بچے سب کو تعلیم دلائیں اردو زبان کی جتنے بھی ہو سکے اچھا سے اچھا اردو مدرسے میں ٹیوشن میں وغیرہ جہاں بھی اردو زبان بولا جاتا ہے اپنے بچوں کو ضرور اردو سکھائیں پڑ